बाइक पसन्द करैके बहुत सारा कारण छै बाइकके अविष्कार होला सँ बहुत सारा मनुष्यके जीवनमे फायदा होलै बहुत फायदा होलै समय बचत होइ छै बाइक से बाइक से जे दुरी तय करैमे बहुत समय लगै रहै ओकरा किछु समयमे तय करि दै छै बाइक पर बैठला सँ आओर अच्छा भी लगै छै बाइक चलबैमे बाइक बहुत सारा फायदा छै बाइक से अपन जे नीजी काम होलै सब आसान होइ गेलै सब काम करैमे बहुत आसानी से सब काम हो जाइ छै बाइक से तुरत बहुत अपना ईस इसकुल जा सकै छै लोग ऑफिस जा सकै छै बाइ बाइक अपन गली कूची जहाँ अपना चलाए सकै छौ जहन तोरा जाइ कऽ छऽ बाइक सँ जा सकै छौ कोइ दिक्कत नहि छै

बाइकके जहाँ फायदा छै वहाँ कुछ बाइकके नुकसान भी छै आजकल बाइकके लोग गलत ऊपयोग भी करि करि रहलै बाइक चलबए सँ पहिले अपन सेफ्टी चाही सेफ्टीमे जैसे की होइ गेलै हेलमेट लगैबौ जुत्ता पेहनबो जुत्ता हेलमेट लगायके चलबौ जुत्ता पेहनके हेलमेट लगायके ग्लब्स ग्लब्स होइ गेलौ ई सब अपन सेफ्टीमे रहबो जैसे कि एक्सीडेंट होलाके बाद भी तोहर जान बचि सकै छौ अपना सेफ्टीमे रहबो